हँ चपल बेचैत छी हमे खरिदैबला छियै केना देबै हँ कम बेसि कऽ कऽ दिऔ बच्चोबला हय सिआनोबला हय दिऔ फेरु ने कम बेस कऽ दिऔ खरिदैबला छियै कतेक कम दामबला कतेक हय हँ हँ लेबै तऽ ने देबै तऽ ने पटतै तब ने लेबै हँ कमबेस कऽ कऽ दिऔ हँ हँ आउ हँ लेबै चपल चपल लेबै देबै तब ने कमबेस कऽ कऽ दिऔ ने हमे खरिदै बला छियै अहाँ बेचैबला छियै अहीँ दाम ने कहबै हँ बच्चोबलाकऽ बुझबै भाव सिआनोबलाके बुझबै हँ दिऔ हँ खरिदबै कतेक पाय लेबै हँ हँ हँ दिऔ अहीँ ने दाम कहबै अहाँ बेचैबला छियै हमे खरिदैबला छियै हमरा तऽ जतेक कम बेसमे भऽ जेतै ततेक बढ़िआँ होयतै ने हँ हँ हँ बच्चोबला लेबै सिआनोबला लेबै ला दिऔ कम दामबला लिअ तऽ हँ की कहैत छियै तै ने खरिदार लेत अ हँ हँ अपन बिचारमे ठीक छथिन हँ हँ पाय कतेक कहैत छियै पाय दऽ कहबै तब ने कतेक दाममे देबै से हँ दू हजार से कमे देब चालिस रुपिआ ओहिमेसँ हम लेबै हँ बच्चाबला कतेक बच्चाबला छै हँ कमबेस कऽ कऽ दिऔ बच्चाबला कतेकमे देबै तीस रुपआ मे

केहन हय बच्चोबला लेबै